म्हज्या गांवांतली कांय वाठारांची निचरां वेवस्था खूब बरी आसा पूण कांय वाठार अशें आसात ज्यांची निचरां वेवस्था सामकीं वायट आसा कोणाचेच लक्ष ना लोकांक कांयच पडिल्ले ना पंचायतीकूय निचरां वेवस्थेचे म्हत्व दिसना जेन्ना जून मे म्हयनो लागीं येता तेन्ना गांवांत उदकाचो थेंबय आसना सगळें लोकांचें घरांतल्यो बांयो सुकतात लोक पयस पयस वचून उदक हाडटात कितलेशेंच गांवांत लोक अशें आसात जे कोयरां पेटी आसूनय कोचरो रस्त्यार उडयतात कांय लोक चॉकलेटी बिस्कीटी चिप्स हांची कागदां सरळ बसींतल्यान भायर उडयतात हो सगळो चिकोल हे सगळें प्लास्टीक वाऱ्यान वचून बऱ्या उदकांक मेळटा सगळें बरें उदक दुशीत जाता लोकाकाक स्वताक समजून घेवपाची गरज आसा सगळीं कामां सरकार करतलो म्हण रावूंक जायना निचरां वेवस्था सारकी जावप हे अत्यंत गरजेचे ना तर पावसांत सगळें उदक रस्त्याच्या दोनूय बाजूनी भरून रस्त्याक लोकांक त्रास जाता गाडयांचे अपघात जातात हे उदक आमी कशें वाचोवप हांचेर चिंतप खूब म्हत्वाचे आसा सरकारान पंचायतीन जर पावस लागीं पावचें पयलीं आपलें काम सारकें केले तर लोकांक कसलेंच त्रास जावचें ना आनी लोकांनी जर आपली तकली वापरून उदकांचो सारको वापर केलो तर हे उदक आतांय बी कमी पडचे ना भविश्यांतय केन्नाच कमी पडचे ना निचरां वेवस्था सारकीं जाली तरच भविश्यांत लोकांक बरें उदक मेळटलें उदकांची जतनाय घेवप आनी उदक सांबाळप खूब गरजेचे पावसान जे उदक मेळटा तें आमी सांठोवपाक शकता तें उदकाचो वापर आमी कपडे धुंवपाक आयदनां धुंवपाक करपाक शकता व्हडल्या टाकयेंनी उदक साठोन दवरून आपल्याक जाय तेन्ना ते वापरूंक शकतात धरणां बांदून उदक सांबाळूंक शकतात जेणे करून लोकांक सदांच उदक मेळटले शेतांकूय झाडांकूय सदांच उदक मेळटले मनशाक जगपाक आज उदक म्हत्वाचे अन्न तयार करपाक अन्न शिजोवपाक शेती करपाक उदक हे जायच जर निचरां वेवस्था सारकीं जाली तर लोकांचे भविश्य सुदारतले सरकारां वांगडा लोकांकूय निचरां वेवस्थतेचे म्हत्व आज पटूंक जाय निचरां सारको जालो तर मनीस जनावरां झाडां आनी ही सगळीं पृथ्वी वाचूक शकतली लोक बरें जगूंक शकतले म्हूण उदक हे आमी वाचोवपाकच जाय आज सगळ्या कडेन झाडां कापली वतात जेन्ना आमी झाडां कापतात तेन्ना उदक जे आसा तें सरळ वच्चोर वता गांवांनी शिरता जर झाडां आसली तर झाडांची मुळां हे उदक आडावन दवरतात आज झाडां रोवपाक जाय झाडां रोयलीं तर आमकां उदक मेळटले आनी जर उदक मेळ्ळें तर तें उदक साठोन आमी ताचो बरो वापर करूंक शकतात